हमरा गाँवमे देहातमे मैथली भाषाके बेसी लोक मानै छै ओ कहलक तऽ बुझलक नरम सऽ बाजल आ वएह हिन्दी जे बाजल तऽ हिन्दीवलाके कहलक की जे ठेठी बाजा सबके दबाड़ै छै एकरा केहन भऽ गेलै बाजऽ नहि आबै छै आ मैथली जे बाजत तऽ बुझलक एकर संस्कार बढ़ि छै नरम सए बजय छै बाजयके तरीका हिन्दीमे नहि रहल मैथलीमे रहल मैथलीए वलाके बेसी खुशी भेल कोनो बात जे बतियेबै तऽ मैथलीमे बतियेबै तऽ सब प्रसन्न भऽ जायत बुझत जे अपना नाहित बतियात आ हिन्दीमे बाजत तऽ बुझलक की ई आर टेढ़ बात बजै छै एकरा सबके दिमाग नहि छै ताहिसऽ एना बाजैया हमरा सबके गाँवमे मैथली भाषाके बेसी प्रशंसा करै छै आ हिन्दीके नहि ओना आन देशमे गेल तऽ हिन्दी बाजल किए तऽ मैथली सब जगह नहि चलै छै तऽ हिन्दी तऽ सब जगह चलै छै ताहि दुआरे बाजल आ गाँव घरमे नहि बजै छै गाँव घरके बूढ़ सब जे छथिन ओ सब बुझय छथिन जे बदमाशी बतिआइए तय दुआरे मैथली कए बेसी प्रशंसा होइछै